सुपौलमे बेमौसम बरसात होइए गर्मिओ भी ई बीचमे बहुत हद से ज्यादा गर्मी रहै आओर बरसात कहिओ शुरु भए जाइया बरसातके कोनो लिमिट नहि रहै छै जे ई बरसात हँ आब एतै सुपौलमे तड़को सभसँ ज्यादा तड़कैेया तड़का तड़कैया तऽ जतऽ तड़का गिरैया बस भए गेलै सुपौलमे इहो बीचमे जे तड़का तड़कल यऽ तऽ दू तीन आदमीकेँ तुरन्त एस्पोट मर्डर भए गेल यऽ आओर गर्मी तऽ बहुत रहैए सुपौलमे बहुत ही हदसँ ज्यादा रहैए गर्मी गर्मीकेँ तऽ खैर कोनो बाते नहि छै गर्मीमे तऽ हमसब बहुत परेशान रहै छी जब बारिश होइए बारिशोमे परेशान रहै छी गर्मी रहैया गर्मिओमे परेशान रहै छी ठण्डाके कोनो बाते नहि यऽ ठण्डो तहिना रहैया सुपौलमे तिनू चीज रहैया बहुत सभसँ हदसँ ज्यादा रहैया आओर गर्मी तऽ किछु ज्यादा रहैया गर्मीमे तऽ हमसब ई बीचमे तऽ बहुत परेशान भेलहुँ रह पानि पड़ल तऽ किछु राहत मिलल पानि पड़ल एते पानि पड़ल जेकि अभी खेत सभ जे जे उपजा बाड़ी सभ डुबि गेल यऽ मतलब कोनो लिमिट नहि रहै छै नहि पानिके नहि गर्मीके नहि ठंडाके बस ओ सब होइत रहै छै ज्यादा ठण्डो भेल गर्मिओ भेल आओर बरसातो किछु ज्यादा होइए एहिमे तऽ कोनो अथी नहि यऽ अभी वर्षा तऽ भइए रहल यऽ आधा एक घण्टाके लिए छुटैया ओकर बाद बरसात चालू भए जाइया बरसात तऽ होइते रहैया गर्मी किछु ज्यादा रहैया ओहोमे बाल बच्चा सब बहुत पुरा परेशान भऽ बच्चो सब पुरा परेशान भऽ परेशान रहै गर्मिओ से बच्चा सब परेशान रही खुद हमहुँ सभ परेशान रही गर्मीसँ किसानके लिए तऽ कोनो बाते नहि छै किसानो सब तऽ बहुत परेशानीमे रहै गर्मिओमे परेशान रहैया बरसात जे होइया किसान सब किछु परेशान रहैया एहि खातिर ओ सभ बेरोजगार छथिन कहुना कऽ साग सब्जी बेच कऽ अपन गुजारा करै छथिन जब बरसात ज्यादा होइ छै तऽ ओहो सँ हुनका सबके बिक्री नहि भए रहल छै नहि भेल तऽ ओहिके लिए ओ सब कनि बेसी परेशान रहै छथिन